बिहारमे राज्य सरकार या अन्य स्तरक सरकारक योजना मतलब जेना नग नगरपालिका हमरासभकेँ तऽ वार्ड मेम्बर हमसभ तऽ एकटा गामके छी निवासी तऽ हमरासभकेँ नगरके तऽ ओतेक अनुभव नहि अछि तैयो वार्ड हमरासभके वार्डमे प्रत्येक पञ्चायतमे वार्ड बाँटल अछि अपन अपन वार्डकेँ एकटा वार्ड सदस्यके रूपमे जनते द्वारा हुनका चुनल जाइत छनि ओ हुनका अपन काज रहैत छनि जे अपन राज्यकेँ सभटा चीज उपलब्ध हुए जेना जतेक चीज सरकारके योजनासभ चलल जाइत छै ताहि लेल ओ ग्रामसभा बैसबैत छथि लोकसभकेँ पुछैत छथिन या हुनका लग जाइत छनि लोक जेकि हमरा जरूरत अछि बहुत किछु जरूरत होइत छै लोककेँ कियाकि आब सरकार बहुत किछु देखबैत तऽ छथिन कि बहुत किछु हम दऽ रहल छी से मतलब उएहसभ होइत छै अपन गेलहुँ ओकरा लग जा कऽ बात केलहुँ ओकरासँ किछु बुझलियै ओहो किछु बतेलथि जे अहाँ आगू बढू एना एतय जाउ ई करू या हमरा ई दिअ लिखिके जे हम अहाँकेँ आगू बढ़ायब अहाँकेँ घर भेटत अहाँकेँ ई भेटत बस